भोजन तो जैसे बनाया है दाल बाटी बना सकते हैं टमाटर की चटनी ये आसान चीज़ें हे ये हम बना सकते हैं मैगी है नूडल्स पोहा आसान चीज़ें तो अपन बना सकते खा भी सकते घर पर कोई नहीं रहे तो दाल रोटी चावल अपन रख के बना सकते हैं सब्ज़ियाँ कुछ फ्राय जैसी है अब कठिन चीज़ हो गई जैसे पीज़ा बर्गर डोसा ये चीज़ आज तक बनाई नहीं है अब इनको बनाना तो चाहते हैं पर कैसे कई कठिन रहते हैं जिन्हे अभी सीखे नहीं है अब आसान चीज़ों को तो अपन घर पर बना सकते कोई नहीं रहे तो बना के खा लें अब सुबह कोई नहीं है कहीं बाहर गए जैसे पापा मम्मी बाहर गए तो हम सुबह मैगी बना सकते पोहा बना के खा सकते हैं अब सुबह डोसा बनाना हैं तो सोचेंगे क्या क्या डालना चाहिए क्या डलता है क्या नहीं सब चीज़ के लिए सोचना पड़ता है क्या डलेंगा क्या नहीं फिर इसके लिए रुको हाँ ये डालना था ये नहीं हो पाया इसके लिए हर चीज़ को बनाने के लिए थोड़ा सा सोच सोच कर